पहले था कि कम भी पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिलना सरल हो जाता था पर अब पढ़ लिख ले रहें फिर भी नौकरी ने मिलना इतना आसान नहीं है लोग नौकरी के लिए बहुत ही संघर्ष करते हैं आज कल पढ़ने के बाद भी नौकरी बहुत मुश्किल है मिलना और आज कल के जो युवा हैं वो ज़्यादा मोबाइल तकनीकी जो निकली है वैज्ञानिक तकनीकी उसे जैसे मोबाइल में बहुत से बच्चे गेम खेल गेम के माध्यम से खेल के माध्यम से भी पैसे कमा रहे हैं और क्या है कि यूट्यूब इस्टाग्राम के माध्यम से भी लोग पैसे कमा रहे हैं और टिकटोक जो आज कल के युवा हैं बहुत ज़्यादा टिकटोक बना रहें उससे भी पैसे कमा रहें हैं टिकटोक से माध्यम से भी और बहुत आज कल युवा एक दम तकनीकी चीज़ जो है आज कल बहुत तेज़ी से मतलब युवा जो हैं तकनीकी की और बहुत जल्दी ही आर्कर्षित हो जाते हैं और देखते हैं मोबाइल में जो गेम्स हैं उसके माध्यम से बहुत लोग मतलब गेम खेल खेल में अपना कमाते हैं